अखन हमसब जे जनकपुर गेल छलियै से बससँ गेल छलियै भाड़ा तऽ बड़ सुन्दर लेलखिन लेकिन ओहिमे जे छलखिन हँ ड्राइवर खलासी से हमरा सबके यात्रा बड़ सुंदर करेलनि आओर जनकपुर सीता राम विवाहमे गेल छलहुँ बड सुंदर जगह छलै सीता रामके मूर्ति छलनि हुनकर विवाह भेलनि अयोध्यासँ बरिआती सब आयल छलखिन दुनू तरफी भोजन भात सबकेँ करायल जाइत छलैया जिनका जे अपन उचित बुझाइत छलनि हँ से ओहिमे दान दक्षिणा दै छलखिन आ घूमलहुँ हँ से एतेक नीक लागल धनुखा गेल छलहुँ सीतामढ़ी गेल छलहुँ आर जनकपुरमे जनक जीके सीता फुलवाड़ीमे गेल छलहुँ ओतऽ एतेक सुंदर मंदिर छलनि सब भगवान देवी देवता मतलब केओ ढोल बजाबऽ बला केओ गीत गाबऽ बला केओ मङ्गल गाबऽ बला मतलब सजाबऽ बला एतेक सुंदर ओम्हरके एतेक नीक व्यवहार आ पहिरावा ओढ़ावा छनि जे धोती कुर्ता पाग दोपटा खराम एतेक सुंदर बरिआत सजल छलै ततेक नीक लागल देखैत मनोरञ्जन जे हमरा सबके तऽ भाव विभोर भऽ गेलहुँ आ तेहने ड्राइवर आ खलासी छलथि अगर एकोटा केओ गोटा जनानी छूटि जाइत छलियै ओ हुनका सबके ताकि कऽ हेर कऽ लबैत छलखिन हँ आ हमरा सबके तऽ एतेक नीक लागल व्यवहार हुनकर आ तहने ओतऽ के भोजन भात ओतऽ के लोककेँ बाजब भूकब व्यवहार एतेक सुंदर लागल एतेक लोक लोकप्रिय छलैया जे देखऽमे नीक लगैत छलै हमरा सबके तऽ होइया बेर बेर ओहि जनकपुर धाम जाउ आ जानकी विवाह देखू ओहिमे सम्मेलनमे सब गोटा समारोहमे हम सब उपस्थित होउ एतेक सुंदर बरिआती सजल छलैया राम जानकी छलखिन लछमन छलखिन उर्मिला छलखिन सब गोटा जे छलखिन ततेक सुंदरसँ दशरथ जी बनल छलखिन ओहिमे जनकजी छलखिन आ से सुंदर बरिआती सजल छलैया ततेक भाव विभोर लागैत छलैया हमरा सबके बड नीक लागल सब तरि घूमलहुँ यात्रा कयलहुँ भोजन भात कयलहुँ आ होटलो सबके जे छलैया ने से बड़ सुंदर भोजन भात छलैया सबके अचार विचार बड़ नीक लागल छलै एतेक सुंदर यात्रा कयलहुँ जे जे सब गोटाके मोन एकदम लोकप्रिय भऽ गेल गदगद कहलियै कि जे देखिऔ एहि बेर तऽ जनकपुर गेलहुँ हँ आब जे छै ने से कनि कुशेशर धाम आ उच्चैठ भगवती आ कनिक कपिलेश्वर सेहो घूमि आयब लोक की कहैत छै जे उच्च तीर्थ करी तऽ छोटो तीर्थमे जाइ एहिसँ मनके शांति भेटैत छै हमरा सबके तऽ अखन ओतेक उमरे नहि भेल जे घूमब तखन साउस माय सबके विदा करऽमे कनि ओरिआओन पोरिआओन करऽ मे कनि आदमीकेँ रोचक लागैत छै कनि सुन्दर लागैत छै आ ओहिमे मन होइत छै कनि हमहुँ जइतौ तऽ कनि एहि बेर गेल छलहुँ घूमिके जे अयलहुँ हँ से बड नीक लागल ताहिमे कनी हँसी मजाक सबसँ सब रङ्गके होइत छलै खाना पीना घूमना एहन सुंदर ओ खलासी ड्राइवर छलथि जे यात्रा करऽ मे तऽ मन लगैत छलै कतहुँ बसोसँ आदमी गेलै कतहुँ टेम्पूओसँ गेलै कतहुँ हवा हवाई गाड़ी छलै ओहू से गेलै तऽ एतेक नीक लगलै आ सबके जेना जे मन होइत छलै से सब तरिके भाड़ा बान्हल छलैया सब अपन अपन भाड़ा देलनि आ सब तरि विदा भऽ गेलनि चलू तऽ चलू अहुँ चलू काकी अहुँ चलू भौजी आ एतेक नीक छै मिथिलाञ्चलमे ततेक सुन्दर सुन्दर जगह छै घूमऽ बला पूजा पाठ करऽ बला धर्म करऽ बला अहाँकेँ देखैत मन भावैत कहैत नहि बनैत छै ततेक सुन्दर लगैत छै देखऽ मे जतबे लोकप्रिय छै ततबे निहारहोमे नीक लागैत छै आ हमसब तऽ कहैत छी जेहन बुजुर्ग सब छथि हुनका सबके घूमबाक फिरबाक जाइके चाही कनि भक्ति भजन करऽ के चाही कनि अपना सबके धिआ पूताके सीखाबऽके चाही देखाबऽ के चाही तखन ने धिआ पूता बुझतै जे हमर मिथिलाञ्चलमे मिथिलामे केहन छै हमर सबके इएह पहचान छै अपना सबके दिसके लोक जे जाइत छथिन देश प्रदेश से की करैत छथिन जेहन देशमे जाइत छथिन ओहने भेष बना लय छथिन हमरा जे दू हजार बारह तेरहमे हम पंजाब गेल छलहुँ ओतऽके पंजाबी जे छलखिन बुजुर्ग हमरा कहैत छथि कि जे कुरी आप धोती क्यों पाते है आप सूट क्यों नही पाते तऽ हम हुनका कहलियै जे अंटी जी आप सूट क्यों पाते हैं आओर साड़ी क्यों नही पाते तऽ ओ कहलखिन कुरी मेरा यह कल्चर है मेरा पहचान है तऽ हुनकासँ हम कहलिअनि जे अंटी जी हमरो ई पहचान छै ई हमसब मिथिलाके बेटी छियै एहि लऽ कऽ हमरा सबके साड़ी पहचान छै सुल्टा पल्ला साड़ी पहिरलहुँ बेटी पुतोहूके देखैत सुन्दर लगैत छै आ हम ओहि नग्रके वासी छी जहाँ सीता माता जन्म लेलखिन जनकपुरमे ताहि ठामके बासी हम छी आ निहारैत हमरा सबके कतहुँ जे जाइत छियै तऽ अपन संस्कृतिए ने हमर सबके पहचान करबैत छै अगर अपन देहमेसँ नाम हटा दिऔ तऽ हमर पहचान आ हमर चिन्ह की रहतै आ यदि हमरा नाम छै तऽ नामेसँ लोग हमरा पहचानैत छै आ हमर जे पहिरावा ओढ़ावा छै हमर जे बाजब भूकबके बोली वचन छै ओहिसँ ने लोक चिन्हैत छै जे ई केहन छै एक समयमे दू दू हजार सातमे मिथिलाञ्चलमे एतेक अफवाह हवा उठलै जे कहलखिन की जे ई मिथिलाबासी जे छै से से दोसर देशके बासी छै एकर सबके पहिरनाइ ओढ़नाइ रहन सहन सब दोसर छै बाजब भूकब दोसर छै एहि लऽ कऽ कहैत छलै कि एकरा एहि देशके वासी नहि छै एकरा सबके निकालू एकरा सबके हटाउ भगाउ गोली बंदूक सब चललै बहुत क्रांति भेलै लेकिन हमसब तऽ मिथिलाञ्चलके बासी छी तऽ हमर जे संस्कृति रहत सहए ने हमसब करबै आ हमर सबके पहचान पुरुषके धोती कुर्ता पाग दोपटा छनि छड़ी छनि तऽ ओएह ने करथिन तऽ लोक कहैत छै आन देशके वासी छै एकरा सबके आन जगहके वासी छै